हा हा भाउ तव्हां जो बजट घणो आहे भाउ पंद्रहं खां वीह लख जे विच में ऐं ओके हाणे ॾिसो मार्केट जे हिसाब सां असां वटि हिकिड़ी कार आहे हुंडई जी क्रेटा जेका फोर्टीन लैख चोॾहें लखे खां चालू थींदी आहे ऐं उहे ई अॼुकल्ह माना प्रेफर उहे ई था कनि फैमिली कार जे हिसाब सां तव्हां खे घणी सीटर खपे फाइव सीटर के सेवन सीटर सेवन सीटर खपे हा त क्रेटा त फाइव सीटर में ईंदी आहे सेवन सीटर में त अरटीका था ॾिसी सघो अरटीका ऐं तव्हां जो कोई फ्यूल माना हीअं आहे तव्हां खे कहिड़ी खपेव सी एन जी खपे पेट्रोल खपे के डीजल खपे जी सी एन जी पेट्रोल में अथव अरटीका ई अथव बेस्ट गाॾी अथव हूअ माना हर हिकु फैमिली उहो ई प्रेफर कंदी आहे अॼु कल्ह लॉंग डिस्टेंस लाइ बि उहो ई प्रेफर कंदा आहिनि माण्हू किथे परे वञिणो आहे फैमिली सां छा छुटियूं मनाइणु वञिणो आहे किथे बि वञिणो आहे कमकार लाइ उहे हिकदमि किफ़ायती पवंदी आहे छो की माईलेज ॾाढी सुठी आहे एवरेज हिनजो अथव छवीह सतावीह अथव सी एन जी में

रीसेल वैल्यू थी वेंदो आहे हिनजो समुझो तव्हां ॿिनि सालुनि खां पोइ बि विकिणो तव्हां अगरि गाॾी त बि तव्हां खे सिक्स पंजहठि खां सतरि टका रीसेल वैल्यू मिली वेंदी आहे गाॾी जी एक्सेसरीज कंपनी फिट ॾींदा आहिनि अगरि तव्हां खे कुझु एक्स्ट्रा खपे त असां उहे बि ॾेखारे करे लॻाए छॾींदासीं हुनजो कुझु टेंशन कोन्हे तव्हां भले चओ त मां तव्हां जी हिकिड़ी टेस्ट ड्राइव बुक करे छॾियांव तव्हां अचो हिकु दफ़ो गाॾी हलाए ॾिसो हा हा आहे कंपनी जी इंजन वारंटी ईंदी आहे ॾहनि सालुनि जी कंपनीअ जे तरफां ई ऐं इहे कवर्ड हूंदी आहे ॿई इंजन में कुझु बि ख़राबी हुजे ॾहनि सालनि में त तव्हां खे नई गाॾी असां वापसि रिप्लेस करे ॾींदा

छा हाणे कीअं थींदो आहे न पहिरों जेके उहो बि डिपेंड थो करे की तव्हां कहिड़ो मॉडल था सिलेक्ट कयो अगरि मॉडल अ टॉप मॉडल हूंदो त हुनमें ऑलरेडी सभु हूंदो आहे त हुनमें असांखे कुझु बि लॻाइण जी ज़रूरत न पवंदी आहे

तव्हां खे टॉप मॉडल जी पवंदव साढी सत्रहं जे अराउंड स्टैंडर्ड मॉडल पवंदो आहे छोकि रजिस्ट्रेशन खां पोइ पंद्रहंनि जे अराउंड त सी एन जी सी एन जी सां तव्हां खे पेट्र्रोल मिलंदो ई सिर्फ़ सी एन जी न ईंदो आहे सी एन जी पेट्रोल गाॾी ईंदी आहे हा सिर्फ़ु पेट्रोल जी अगरि ॻाल्हि था कयो त तव्हांखे चोॾहें अराउंड पइजी वेंदो बेस मॉडल ऐं टॉप मॉडल सोरहें जे अराउंड

हा मां तव्हां खे व्हाटसप कयांव थो तव्हां मूंखे टेस्ट ड्राइव जी डेट ॿुधाए छॾियो पोइ असां मिलऊं था ओके ओके हा